ماضی کے موبائل فونس اور آج کے اسمارٹ فون میں کئی نمایاں فرق ہیں جنہیں کسی بھی صورت میں بیان کیا جا سکتا ہے پرانے موبائلز اور موجودہ اسمارٹ فونس میں فرق ڈیزائن اور اسکرین پرانے موبائل چھوٹے سائز کے ہوتے تھے اور ان کی اسکرین عموماً بلیک اینڈ وائٹ یا بہت محدود کلرز والی ہوتی تھی جو اسمارٹ فونس بڑی ٹچ اسکین کے ساتھ آتے ہیں ایچ ڈی یا فور کے زیرو لوشن کے ساتھ اور ان میں ملٹی ٹچ فیچر ہوتا ہے فیچرز اور فنکشنز پرانے فون صرف کال اور میسج کے لیے استعمال ہوتے تھے کچھ میں ایف ایم ریڈیو یا اسنیک جیسا گیم ہوتا تھا اسمارٹ فونس میں کیمرہ انٹرنیٹ سوشل میڈیا ایپلیکیشنس نیویگیشن آن لائن خریداری بینکنگ ویڈیو ایڈیٹنگ وغیرہ سب کچھ موجود ہے نیوز نیٹورک سپورٹ پرانے فون صرف ٹو جی نیرٹورک پر کام کرتے تھے آج کے فونس فور جی اور فائیو جی نیٹورک کو سپورٹ کرتے ہیں جو تیز رفتار انٹرنیٹ اور بہتر کنیکشن فراہم کرتے ہیں